खाना बनबै छै औ औरत सबके साथ साथ पुरुख भी बनबै छै सब रङ्गके खाना मिठाइ सब्जी पूड़ीसब अऽ बनबै छै कचौड़ी ई सबकिछु बनबै छै आलू बैगनके सब्जी आलू कोबीके सब्जी आलू कटहरके सब्जी आओर सीताफलके सब्जीसब बनबै छै सबकिछु खाइ छै लोक आओर परवल आलूके सब्जी इएहसब बनबा बनाकऽ खाइ छै पुरुख भी बनबै छै आओर पुरुख बनबै छै तऽ खाइ छै सब कोइ सब कोइके बढ़िआँ लगै छै सब माँगि माँगिकऽ खाइ छै